गाँव में हमारे क्या है कि कई परकार से यह वज़न कम करने के नुस्क़े आज़माए जाते हैं जैसे कि अपन गाँव में सवेरे उठना हाँ जल्दी उठना सवेरे घूमना हाँ खेत हार में जाना और कुछ मेहनत का काम करना मेहनती काम करने से जैसे कि कुएँ से पानी भर के खींचकर लाना तलाब से पानी भरकर लाना ख़ूब मतलब यानी कि मेहनत करना और खाने में भी बिल्कुल समय समय पर खाना खाना मतलब जे दिन भर कोई मतलब खाना नहीं खाना मतलब शाम टाइम टेबिल से खाना खाना हल्का खाना खाना नींबू पानी पीना जो भी सुविधाएँ गाँव में मिलती हैं उनका उपयोग करना ज़्यादा से ज़्यादा हाँ जैसे कि खेत में लहसुन होता है तो लहसुन चबाना है जिसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं हाँ और हाईडेड रहे हाईड्रेड वह रहते हैं हाँ और जो भी है जिस मौसम के अनुसार ठंड से बचाते बसते हैं धूम्रपान भी नहीं करते गाँव के अदमी हाँ और जो भी पैदावार होती है उसी का सेवन करते हैं ना किसी कम्पनी का ना कुछ यह मिलावटी चीज़ का सेवन करते हैं और वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत करते हैं व्यायामशालाएँ रहती हैं गाँव में हाँ जिसमें कि रोज़ सुबह शाम जाकर व्यायाम किया जाता है हाँ और दौड़ते भी ख़ूब हैं हाँऔर आराम जो है वह कम ही करते हैं इतना ज़्यादा आराम नहीं करते हैं हाँ और सही आहार केलोरी खाद्य का उपयोग करते हैं नियमित व्यायाम करते हैं हाँ जैसे कि दौड़ना चलना हाँ और नदियों में तैरना श्विमिंग करना योग करना योग तो पुरातन कालों से चला आ रहा है वह जोकि आपको ज़्यादाकर गाँव में ही देखने को मिलेगा हफ़्ते में पाँच किलो वज़न भी कम करना है तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है अब गाँव में जो भी है सभी प्रकार के साधन हैं ना किसी प्रकार का प्रदूसण है वहाँ पर ना किसी प्रकार की कोई समस्या है वह जो भी है वह सभी प्रकार के अपने अपने वह उपाय आज़माते हैं तो सबसे पहले जंक फ़ूड खाना छोड़ छोड़ देते हैं इसके अलावा मैदा हुआ शक्कर हुई तली भुनी चीज़ों को भी वह पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं मतलब यानी कि वह ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं घर के खाने में भी सभी तरह के पोषण तत्वों का इस्तेमाल करते हैं हाँ फल खाएँ हाँ फल भी ज़्यादा खाया जाता है जो हल्का होता है आपके स्वास्थ्य के लिए वज़न के लिए कोई नुक़सानदायक नहीं होता है इसी प्रकार से सारे नुस्क़े आज़माते हैं वे करते हैं गाँव के जो रहते हैं बहुत ही हष्ट पुष्ट और तंदरुस्त रहते हैं हें और हम में ज़्यादा के ज़्यादातर लोग आमतौर पर यह ग़लत समझते हैं कि जिम वर्कआउट बज़न घटाने की सर्जरी से वज़न कम किया जाता लेकिन वज़न का कम करना घर से ही शुरू होता है और इसलिए वज़न कम करने के प्राकृतिक तरीक़ों के प्रति सचेत रहते हैं हाँ कई पोषण विशेषज्ञों के अनुसार वज़न कम करने का समय कुछ खाद्य पदार्थ जीवन शैली में बदलाव को ध्यान रखना ज़रूरी है हाँ यह आपके लक्ष्य को अधिक से अधिक तेज़ी से प्राप्त में आपकी साथ कम करने में आपकी सहायता करता है जीवन शैली का जो परिवर्तन है प्राकृति के अनुसार किया जाता है हाँ प्रकृति जैसी हो अब जैसे मौसम है गर्मी का मौसम है ठंड का मौसम है उसके अनुसार व्यायाम किया जाता है उसके अनुसार खान पान का सेवन किया जाता है हाँ यह जो भी है इसी प्रकार से किया जाता है ज़्यादातर नींबू का रस और शहद का मिश्रण करके ज़्यादाकर इन्हीं लोगों यहीं चीज़ों का इस्तेमाल करके वज़न कम किया जाता है और